باورچی خانے میں مختلف اقسام کے برتن موجود ہوتے ہیں جن میں ہر ایک کا اپنا مخصوص استعمال ہوتا ہے مثلاً دیگچی ایک گول اور گہرا برتن ہوتا ہے جسے چائے بنانے سالن پکانے یا کچھ ابالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کڑھاہی ایک گول چوڑی اور تھوڑی سی گہری ہوتی ہے جو عام طور پر تلنے یا بھوننے کے کام آتی ہے پتیلی بڑی اور گہری ہوتی ہے جس میں چاول یخنی یا بڑی مقدار میں کھانا پکایا جاتا ہے فرائنگ پین چپٹی اور ہلکی ہوتی ہے جو انڈے پراٹھے یا ہلکی فرائنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے دیگ بھاری اور بڑی ہوتی ہے جو خاص مواقع پر بریانی یا حلیم جیسے کھانے پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہانڈی چھوٹا مٹی یا دھاتو کا برتن ہوتا ہے جو دیسی کھانوں میں خاص ذائقہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام برتن کھانے کی تیاری کو آسان اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں